आंनि मबाइलाव आङो बात'रि फोरखो नायो बर' बात'रि नायो हिन्दीफोरखोबो मिथियाब्लाबो खोनासङो आं इंलिसफोरखोबो आङो खोनासङो आरो बिनिफ्राय माबा आरो बै मानसिफोरा माबा होसोआ रिल बानायना होआ बे रिलफोरखोबो नायो आङो ओमफ्राय आरो फेसबुकआवबो दिनै मा मा होदों बेखो नायो आरो बेनिफ्राय इउटुबावबो नायो आं माबा सोरबा मोजां माबाफोर सावरायनाय होदो नामा माबाफोर जेनेबा मिथिनानै गोरों जानाय माबाफोर मोनगोन नामा बिदि नायो आरो आं नायनाया बांसिन बेखौनो नायो आङो बात'रि फार्स्ट नायगोन अवाट्सएप नायगोन सोरबाफोर माबाफोर हरदों नामा ग्रुपआव बेखो नायगोन आरो फेसबुकाव अबेबा गोदोर गोदोर मिटिंफोरनि लेकचार होदो नामा मबेबा मिटिंआव माबाफोर जादों नामा आरो बात'रियाव माबाफोर खैदां खैफोद जादों नामा आरो खैदां खैफोदनि अनगायै मोजां रादाबफोर होदों नामा बेफोरखो आं नायोरा ओमफ्राय आरो ओरैबो नायबावो आङो बै जे एसामिस सिरियालफोर थायोना एसामिस सिरियाल बिदिनो दामानि नायनाय जायाखै होमब्लाबो आं साननैसो आगोल नायोमोन आरो बे हाहु बुवारि होननायफोरखो नायोमोन ओमफ्राय भारा घर बेफोरखो नायोमोन सिरियालफोरखो ओमफ्राय बिफोरखोनो नायनानै आङो बहुदखोनो आं साबसक्राइब खालामा आङो बात'रि मोजां मोनब्ला खालामो आरो बिनिफ्राय सोरबा मानसि गोमादों सोरबा माबा मोनसे बिराद गोदोर खैफोद जादों महाबा ओमफ्राय बेखो सोरबा मबाइलाव होबाय आरो होनानै बे मानसिखो न'नि बिगुमाजों मोनाखै बिनि गारजेन मोनाखै बेखो साबसक्राइब खालामना हो बेखो शेयार खालामना हो इदि होनना बुंब्ला आं होयो आरो मानो होयो होमब्ला बै मानसिया खैफोदनिफ्राय बासायथों रैखा मोनथों बेखो साननानै आं खालामना होयो आरो साबसक्राइब खालामो आरो साबसक्राइब खालामनाया ओरैबो जायो सोरबा महाबा बे डान्स इण्डिया डान्स फोरावहा मोसानानै बा देरहानोसै आरो गथ'आ ओमफ्राय देरहासिगोनाव दा भट नांगौ भट मोनाब्ला देरहाया साबसक्राइब खालामना हो होमब्लासो बेयो देरहागोन बिदि बुंब्ला देरहाथोंहाय बे गथ'आ होननानै साबसक्राइब खालामना होयो आरो बे मोसानो गोरों गथ'फोर बा खेला गेलेनानै देरहानो गोनां गथ' साबसक्राइब खालामब्लानो शेयार खालामब्लानो देरहागोन बेदि होनना मिथिब्लानो आङो साबसक्राइब खालामना होयो आरो मेथाइ खननो गोरों गथ'फोर कमपेटिसन नांदों भटा बारा जाब्लानो बे गथ'आ देरहासिगोन बिदि खोनाब्लानो आं साबसक्राइब खालामना होयो आरो जायखो जायखो आंनि गोसोनिफ्राय आं मोजां मोनो बिखो आं खालामो हामा मोननाय मानसिथ' गैया होमब्लाबो आङो जाय खामानिखो मावोब्ला बैयो मुलाम्फा जाहैगोन बिखो आङो खालामो आरो ओमफ्राय आं खालामब्लाबोदि बैहा जेबो मुलामफायानो गैया होमब्ला आं खालामा आरो जायखो मावनायाव आंहाबो मोनसे माबाफोर प्रफिट जायो बेफोराव आं खालामो आरो बबे बबे सेरियालखो नायो होमब्ला बेनो आं सोरबा मानसि गोदोर फोरा जेन माबा मोनसे खालामबाय आरो गावनि मोजांखो जेन फोरोंबाय गामिनि रायजो राजाया माबायदि सोलिनांगौ नांलखय खमलाया माबायदि जोबो आरो गाज्रि दावराव दावसिया माबायदि समाधान जायो बेफोरखो बुंबाय थाग्रा बेफोरखो फोसावग्रा गिदिद गिदिद मानसि गोरों गोरों दङ मेलेमजिबिफोर बा हमनानै ला बा बङाइगावनि बि एड कलेजनि प्रिनसिपाल बा दिल्ली बायदि कलेजनि प्रिनसिपाल क'क्राझार बायदि इउनिभारसिटिफोरनि माबा प्रिनसिपाल आरो माबा गुवाहाटिफोरनि हाइद्राबादफोरनि इदिनो प्रफेसारफोर मोजां जुदि खोथा बाथ्रा सावरायनानै जुदि फेसबुकआव हगारदों होमबानिया आं बेफोर चेनेलखो बिराद मोजां नायगोन आरो आं जोबजासे ओमफ्राय नायनानै जुदि शेयारफोर खालामनोथ' थिनदोंब्ला थिनखायोनालाय थिनदोब्ला साबसक्राइब खालामनो थिनदोब्ला बेखो आं खालामो आरो आं आरो बिदिनो बे माबा बात'रिफोरखो मोजां फैगोन नामा माबा खैदां खैफोदफोर फैगोन नामा बेफोरखो आं नायनानै खोब मोजां मोनो खैदां खैफोद जादोंब्ला बेखो नायनानै आं दुखु मोनफायो आरो फुरथिनि मोनसे रंजाथाव मोनसे हगारदोंब्ला बेखौ आंबो रंजाफायो रंजानानै बे चेनेलाव जुदि बे बुंदोंब्ला साबसक्राइब खालाम शेयार खालामना हो होनब्लाथाय आं खालामो आरो बिनिफ्राय आरो बै नाटकफोरखो माबाफोरखौबो नायनानै आं मोजां मोनो आरो जेनेबा न'खराव सोलिबाय थानायखो एसामिस धाराबाहिग फोराव नुयो आरो बे हाहु बुवारि फोराव बिहामजो बिखुनजो माबादि अनज्लायनांगौ माबादि नायनो बालायब्ला न'खरा माबायदि जोबस्रांलाङो बेफोरखो आङो नायो आरो नायनानै आरो बिदिनो मबेबा माबाखौ उनाव नुफाफिनगोनदां साननानै आं गावनियावनो शेयार खालामफिनना लायो देनांनि फेसबुकआवनो थाथों माब्लाबा नायनांगौहाय जेबो नेट मोनथारा जाब्ला बेफोरखो आं नायनांगौ बिदि साननानै आं इफोरखो नायो आरो दा आंनि मबाइलाव नायनो गोनांफ्रा गोबां दंब्लाबो आं गोबां थुनोबो रोंबाङा नालाय ओंखायनो बे अवाट्साएपफोरावहा मा हरदो बेफोरखो आं नायो आरो बे निउजफोर सोरबा लिरना होयोना जेनेबा मानसिया मोजाङै थांना थानोब्ला नैबे मोनबा खोथाखौ गोसोआव लानांगौ नैबे गाज्रि खोथाखो गारनांगौ बिदि होयोना बिफोरखो आं खोब फरायो आरो आं फरायो बिदिनो सम मोनब्ला मोनब्लानो फरायो आरो आं बेखिनिआवनो दोनथ'बाय